दस हजार आठ सौ बीस ग्यारह हजार नौ सौ बत्तीस बत्तीस हजार नौ सौ दस तैंतीस हजार पाँच सौ बीस इकतीस हजार दो सौ